अठ लख असी हज़ार पंजवीह नव लख एकवंजाह हज़ार ॿ सौ पंजवीह टे लख वीह हज़ार ॿावीह चार लख पंजतालीह हज़ार पंजवीह हिकु लख वीह हज़ार